असांजे होटल में सभु मिलंदो आहे तव्हांखे छा खाइणो आहे तव्हांखे छा खपंदव हा हा असांजे होटल में पिज़्ज़ा पास्ता रोटियूं सभु जेके बि तव्हांखे खाइणो हुजे कुझु खपंदो हुजे न जेको हो सभु असांजे होटल में मिलंदो आहे पिज़्ज़ा जो पिज़्ज़ा जो रेट आहे ॾेढ सौ हा उनसां गॾु इयो बि मिलंदो आहे उन खां पोइ असांजे होटल में डोसा बर्गर जेको बि तव्हांखे खाइणो हुजे उहो सभु मिलंदो आहे जेको तव्हांखे खाइणो हुजे उहो ॿुधायो त मां उनजो रेट पोइ ॿुधायां हा पिज़्ज़ा जो ॿुधायोमाव रेट ॾेढ सौ ॿियो छा खाइणो अथव तव्हांखे छा खपंदव अच्छा असांजे होटल में सभु मिलंदो आहे हा उन शाही पनीर हा डोसो हिकु प डोसे जी प्लेट अथव सौ सठि सठि या सतरि ऐं ॿियो शाही पनीर अथव उन खां ॿियो जेके रोटी अथव हूअ बि तव्हांखे सभु खाइण लाइ हिते मिलंदव अने जेको तव्हांखे खाइणो हुजे उहो सभु असांजी होटल में मिलंदो अथव हा होटल में अची करे खाओ या असां बुकिंग बि त केरु कराईंदो आहे त असां उते बि पहुंचाए सघंदा आहियूं अ न असांजे होटल में के शाकाहारी रोटी हलंदी आहे हा शाही पनीर डोसा पास्ता रोटियूं हिन खां पोइ जेके बि तव्हांखे ॿियो शयूं खाइणी हुजनि सभु मिलंदो आहे तव्हांखे छा खाइणो आहे हा ॿियो

हा ॿियो रोटी में हिते पालक पनीर शाही पनीर सभु मिलंदा अथव हा रोटी में छा तव्हांखे ॿुधायो त असांजे होटल में रोटी प पनीर वनीर सभु मिलंदो अथव भाॼियूं जेकी तव्हां खाइण चायो हा उहो सभु मिली वेंदो आहे असांजे होटल में हा सभु जेको तव्हांखे खाइणो हुजे या जूस लस्सी चांहि कॉफी सभु मिलंदो आहे असांजे होटल में हा ॿियो हा उन खां पोइ रोटी में छा छा खाईंदा हा अच्छा ऐं ॿियो हा उन खां पोइ ॿियो छा खपंदव ॿियो छा खाईंदा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे असांजे होटल में अचो ऐं हिकु दफ़ो खाई ॾिसो